अज्जकल जमान्ने च लोग पूड़ियां बनांदे लड्डू बनांदे बब्बरू बनांदे अपनी अपनी मर्जियां करदे मैगियां बनांदे मतलब पकौड़े बनांदे गंढे आह्ले बक्खरे आलू आह्ले बक्खरे पालक आह्ले बक्खरे पनीर आह्ले बक्खरे कस्टे बनांदे अज्जकल बड़े अज्जकल बड़ा पैहा ते बड़े चीज़ां लोग बनांदे हां साढ़े इद्धर लड्डू आखदे न ते इ'यां पैह्लें लोग लोग साढ़े लोक लड्डू आखदे हां मैग्गियां बक्खरियां बच्चे बनांदे नूडल्स बक्खरे बनांदे